कुकींग कुकिंगाचेर हांव पॉसिटीव्ह म्हाजो ऍक्सपिरीयन्स सांगता म्हाका जेवण करपाक खूब आवडटा सकाळचो नाश्ता चपाती भाजी पोळे चटणी इडली सांबार पोहे उपीट शिरा शेवयो मागीर दनपारचें जेवण म्हाका व्हेज जेवण करपाक आवडटा तशेंच म्हाका शाकाहारी आनी मांसाहारी दोनीय पध्दतीचे जेवण करपाक आवडटा शाकाहारीन भाजी दाळीचे तोय जावूं टोमाटाचो सार लोणचे पापड आसता आनीक शान वी नॉन शाकाहारी जेवण म्हणजे नुस्त्याचें हूमण नूस्ते भाजपाचे चिली करपाचे अशें करपाक आवडटा मागीर सांजचे चाचे बरोबर कांदा भजी जावं बटाटवडे सामोसा तेय बी हांव करता म्हाका जेवण करून सगल्यांक दिवपाक खूब आवडटा तशेंच हांव खंयी जेवणाची ऑर्डर आसल्यार घेवन कोणाक सरांक बी जेवण टिफीन पावयता तशींच मात्शी कितें मोठी ऑर्डर आयल्यार सुद्दां हांव ती करता म्हाका जेवणांतल्यान म्हजो हो ऍक्सपीरियन्स आसा